آٹ ورک کے تخلیقی عمل کے دوران اکثر ایسی یادگار کہانیاں اور لمحات پیدا ہوتے ہیں جو دل کو چھو لینے والے ہوتے ہیں میں خود ایسے قصے بیان کر رہا ہوں جو عام طور پر فنکاروں کے ساتھ پیش آتے ہیں غیر متوقع الہام ایک فنکار کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ وہ ایک پروٹریٹ پر کام کر رہے تھے لیکن وہ اس میں کچھ خاص کمی محسوس کر رہے تھے ایک دن انہوں نے سڑک پر ایک شخص کو دیکھا جو بالکل اسی چہرے کے تاثرات رکھتا تھا جنہیں وہ پروٹریٹ میں شامل کرنا چاہتے تھے انہوں نے فوری طور پر اس تصویر کو دوبارہ ترتیب دیا اور اسے ایک نئی جان بخشی فنکار کا کہنا تھا کہ وہ شخص جیسے ان کی پینٹنگ کا حصہ بننے کے لیے ہی سامنے آیا تھا سفر میں تخلیق ایک اور فنکار ایک طویل سفر پر تھا اور انہیں پینٹنگ کے لیے وقت نہیں مل رہا تھا انہوں نے اپنے سفر کے دوران درختوں پہاڑوں اور لوگوں کی تصویریں کھینچیں جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ان ان کو ایک بڑی لینڈ اسکیپ پینٹنگ میں تبدیل کر دیا وہ کہتے ہیں کہ وہ پینٹنگ ان کے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ یہ ان کے سفر کی یادوں کو زندہ رکھتی ہے ایک خواب کی تعبیر کچھ فنکاروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خوابوں میں ایسی تصاویر دیکھتے ہیں جو ان کے لیے بہت خاص ہوتی ہے ایک فنکار نے بتایا کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک خاص منظر تھا اور جب وہ جاگے تو وہ منظر ان کے ذہن میں بالکل تازہ تھا انہوں نے فوراً اپنے خواب کو کینونس پر منتقل کیا اور وہ پینٹنگ ان کے کریئر کی سب سے کامیاب تخلیق بن گئی پینٹنگ کا عطیہ ایک فنکار نے اپنی ایک پسندیدہ پینٹنگ کسی خیراتی ادارے کو عطیہ کی اور بعد میں پتا چلا کہ اس پینٹنگ نے ایک نایاب بیماری سے متاثر بچے کے علاج کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا یہ جان کر وہ فنکار بہت خوش ہوئے کہ ان کی تخلیق کسی کی زندگی بچانے میں مددگار ثابت ہوئی